دلی میں اہم تفریحی جو جگہ ہیں وہ ہیں قطب مینار لال قلعہ جامع مسجد ابھی اس میں ٹاس ای اور اور زو جہاں جا کر لوگ تفریح حاصل کرتے ہیں وہاں جا کر اپنا وقت بدت بتاتے ہیں اور تفریح حاصل کرتے ہیں اور رات کی زندگی کے لیے جو بہتر جگہ ہے آج کل پرانی دلی میں لال وہ چاندنی چوک جو ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں رات کو وہاں پر جا کر بیٹ بال کھیلتے ہیں فٹ بال بیڈ منٹن اور انڈیا گیٹ جانا لوگ پسند کرتے ہیں